घर जेहड़े असें बूहटे लाए दे न तैह्लूं उ'नें ई फल लगदा ते असें ई मतलब बड़ी खुशी होंदी कि एह् बूहटा साढ़े हून मतलब फल लग्गे दे न फार इग्जैम्पल निंबू गै लाई लैओ ते असें ई बड़ी गै खुशी होंदी ऐ कि चलो जे कोई असें जेह्की असें मैह्नत कीती दी ऐ चलो साढ़े पल्ले पेई गेई ऐ जरुरी नेईं ऐ निंबू मतलब किम्ब दे बूहटे होई गे जां होर जेह्के लाए दे जियां अम्ब दा बूह्टा गै ऐ होंदे अगर उसी जि'यां खौर पेदा अंबे दे बूहटे ई खौर आखदे जि'यां मतलब खौर दे बाद भी उसी माकड़ी बनदी निक्की निक्की ते अस जैह्लू दिक्खने कि हां यार अद्धे अम्बे ई इसी साढ़े खौर पेआ इस बारी पूरे ई नेईं पेआ ऐ ते असें ई थोह्ड़ा इ'यां होंदा ऐ दिलै च कि भाएं पूरा पूरे गी पौना चाहिदा हा मतलब पूरे ई नेईं पेआ ऐ ते अस सोचने हां चलो पूरे ई पौंदा हा ते एह् होंदा हां कि अस एह् जेह्ड़े इसी अंब लग्गने हे असें एह् अपने कुतै रिशतेदारें ई अग्गें पिच्छें कुसै ई चार चार अंबे दे पीस दिंदे हे चलो उंदा बी कम्म आई जंदा हा चार पांदे हे ओह् बी ते इ'यां गै होर बी कोई बूहटे असें लाए दे होंदे हे जि'यां किम्बे दे होई गेआ जां होर बी फलदार कोई सैंतरा कोई जमीरी कोई बी बूहटे ई अगर फल नेईं लग्गे दा होऐ तां बंदे ना मन इ'यां कच्चा गेदा गै होई जंदा ते अगर उसी फल लग्गे तां फल लग्गा दा होऐ ते असें ई बड़ी खुशी होंदी नेंई यार साढ़े मतलब फलाने बूहटे ई इन्ना फल लग्गे दा जां इसी कोई नजर नुजर नेईं लग्गै ते अस नुआढ़ी बड़ी इ'यां देख भाल करने आं बड़ी गै बड़ी गै जैदा खुशी होंदी बंदे ई कि अगर में इन्नी मेह्नत कीती ऐ इसी बूह्टे ई मतलब स्टार्टिंग कोला पालेआ जां अज्ज हून इसी फल लग्गै दा ते उसी बड़ी बड़ी गै जैदा खुशी होंदी बंदे ई ते मतलब ग्रां बिच एह् होंदा कि जिन्ने बी घरै दी फैमिली जिन्ने बी मेम्बर होंदे ते सारे गै मेहनत करदे सारे गै बूहटे ई दिक्खै दे होंदे कोई नुआढ़े बिच्चा घाऽ कड्डा दा कोई उसी खाद पांदा कोई दिखदा इसी कोई कीड़ा ते नेईं लग्गा दा ऐ ते नुआढ़ा बी कोई तां कोई लाज लोज करदे ते तां गै मतलब कि ग्रां बिच जेहका बंदा रौंह्दा ते उसी इ'यै होंदा कि जेह्के मतलब कोई बी फल फुल लग्गै ते मेरा टाइम पास होई जाह्ग ते निंबू गै लगगन ते में बजारा नेईं खरिदने चल एह् होग कि मेरा टाइम पास होई जाह्ग टाइम पास होई जाह्गा में निंबू बजारा नेईं लैने पौने न ते बंदे ई खुशी ते होंदी गै ऐ ते नुआढ़ी बड़ी गै जैदा केयर करदा बंदा ग्रां बिच ते एह् ते